बाथाबारि गामिआथ' गोदो मा बायदिमोन थ' एखेबारे गैथ्रामोन नथामल' माहाजोन दंमोन आरो मागुर माहाजोन मा होनो जाम्बा माहाजोन बिसोर आरोखि ओमफ्राय नै माबा माहाजोन दंमोन आं फुराना मानसिखौ आं गोसोआव गैला थ' मा होननो जेनेबा गोदो माबायदि सोलिदोंमोन

सोलिनायाथ' गोदो माबायदि न'खरमोन गोदो थुरिनिबा खाफ्रा न' बेफोर बायदिसोमोन दाथ' फाखानि न' जाजोब्बाय लासैनो सोलाय सोलाय बयनिबो न'आ साबसिननिफ्राय हामसिन जाजोबबोबाय गोदोनि बायदि नंला लामाबाबो गोदो हाब्रु ब्र' ब्र' थाबाय नांगौमोन दानि जुगावथ' हाब्रुआव थाबायनांला दाथ' गासिबो प्लासतार जाजोब्बाय आरोखि बयनिबो ओमफ्राय न'फोराबो माहाजोन माहाजोन जाजोब्बाय लामाफोराबो गासिबो मोजां जाबो जोबबाय बयनिबो न'आ फ्राय जिगाबनि न'आनो गैफेरला आरो जिगाबनि न' नुनाय नंला ग'लि फरजन्थ' गासिबो दाउ ग'ग्रा फरजन्थ' गासिबो थिं जाजोब्बाय गोदोनि बायदि थुरि जिगाब गैला नारा जिगाबनि न' गैला बेफोर बायदि आरो थ' फ्रायनो गासिबो मोजां जाजोब्बाय फाखानि न' थिं रोहो रोहो सोरबा थिं गैयाबाबो बिल्दिं लुदों बिल्दिंआनो फ्राय बाथाबारिआव गंथामसो जाहैबाय दा आरो लुगासिनो दंबावो लुगासिनो दं लुगासिनो दं न'ब्रै न'बायानो जाहैसिगोन आरो गोदोनि बायदि थुरि जिगाबाव उन्दुनांला मोजांनिफ्राय मोजां सौफैबोबाय लासैनो आरो गारि गह्रा बयहाबो लानो हमबोगौ लाबोबायबो जायफोर हा साबसिन माहाजोन जादों बिसोरहा लाबोगासिनो दं आरो लागोन अनेख मानसिफ्रा दानि जुगाव फिसाफ्राबो रोङा नङा लेखा फोरखौबो बुरजा रोंबोबाय गोदोथ' लेखा गोरों गैयामोन दानि जुगाव रावबो हालुवा गैला बयबो लेखा फरायनाय गैयाबाबो फोरोंजोबो बयनिबो न'खराव लेखा गोरों जाजोब्बाय गैयि न'खरबाबो गोनां जाजोब्बाय बयनिबो फिसाया लेखा गोरों लासैनो साख्रि मोनबोबाय साख्रिनि मोनखांनाय लोगो लोगो न' बां सोरजिदों हा हु सोरजिदों बयनिबो न'खरा मोजां जाबोजोब्बाय थ' फ्रायनो गासिबो मोजां जाजोब्बाय बेहाय रावबो गलाम होननाय गैला बयहाबो हा हु दं गाइयो मावो जायो न'खर बां गासिबो मोजां जाजोब्बाय रावहाबो ग'लाम गैला आरोखि फ्राय माहाजोनफ्रा थ' गोदोनि माहाजोना माहाजोनानो गैबावला दानि माहाजोनासो माहाजोन गोदान गोदान माहाजोन ओंखारबाय गोदो माहाजोन मानसिफोरा आलाय सिलाय जालांजोब्बाय सेरखाय बेरखाय बहाबा थाहैदों सोरबायाबा गामियाव नो थादों बेफोर बायदि आरो थ' आं मा बुंबावनो आंनि बुंनांगौआ एसेखिनिआनोसै आरो